हम सब लोग को जीवन में एक पेड़ में जरूर लगाना पड़ेगा हमलोग जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएँ जब पेड़ लगाएंगे तो ये होता है ना कि ये हमारे चाचा ने लगाया है ये हमारे दादा ने लगाया है और फल का लगा देते हैं आम ऊम का आपका जिससे नाम जीने के बाद तो मरने के बाद तो तेरह दिना चौदह दिना अनेको बात वैसी पड़ती है तब ही आप लोग सब लोग लेते हैं जब जब पेड़ लगा देंगे तो उसके बाद में वहाँ कोई भी व्यक्ति जब जाएगा छाया में पहले नाम लेगा कि चलो वहाँ फलाने के आम के पेड़ के पास चलो और उसमें फल जो होता है लोग खाते हैं और आपको बहुत आशिर्वाद देते हैं इसलिए हर एक व्यक्ति को हर प्रति वर्ष एक पेड़ जरूर लगाएँ और फूल उल भी लगा देते हैं तो इससे क्या होता है दो फायदे होते हैं फूल के अतिथि हमारे आते हैं तो देखते हैं तो कहते हैं अरे भाई बहुते शौकीन आदमी हैं इसलिए फूल पौधा लगाएँ हैं और दूसरी बात कि हमारे देवी देवताओं को भी फूल चढ़ाया जाता है तो कुछ तो जीवन में इंसानों को पुण्य कमाना चाहिए और कोई व्यक्ति उसमें से फूल तोड़ता है और प्रभु को चढ़ाता है देवी देवता को चढ़ाता है तो उसका आपको लाभ मिलेगा जीवन में अच्छा काम करने के लिए पुण्य कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं कोई जो होता है लंगर चलाता है कोइ दान पुण्य करता है कोई क्या करता है जैसे जैसे लोग अपने जीवन में पुण्य कमाने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया अपनाते हैं कोई रामायण कहाता है कोई कीर्तन भजन कराता है कोई भंडारा कराता है अब हमलोग क्या हैं हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं कि चलो हम भंडारा करवा दें फूल पत्ती लगाना है तो फूल पत्ती लगा दिए उससे कोइ भी व्यक्ति आता है पूजा पाठ कर लेता है उसका भी लाभ मिल जाता है हमलोग को और देवी देवता को भी उनका भी काम हो जाता है तो इसलिए जीवन में अनिवार्य है फूल लगाना और पेड़ लगाना भी अति आवश्यक है चूंकि हमलोग कितना हार्ड गर्मी पड़ रही है मान लीजिए की अगर पेड़ कहीं नहीं रहेगा तो आपको कैसा महसूस होगा कहाँ छाये में जाएंगे आप तो पेड़ लगा देंगे तो आपको छाया भी मिलेगा आपको ऑक्सीजन भी देते हैं पेड़ ऑक्सीजन देते हैं अब और बारिश भी जब बैलेंस बना रहता है अब देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है कारण क्या है कि दिन पर दिन जंगल हो या बगीचा हो लगा तो बहुत कम लोग रहे हैं ले लेकिन इनका काटना बहुत तेजी से बढ़ गया है काट रहे हैं तो दिन पे दिन इसी के कारण है कि इतना गर्मी पड़ रही है मौसम का मिज़ाज ठीक नहीं है प्रकृति के साथ छेड़ छाड़ करेंगे तो इतना धूप में रहेंगे अगर पेड़ नहीं लगाए होंगे तो पेड़ लगाते तो अपना छाया में बैठते है ना